जैसे परिवार के बारे में हो गया परिवार में यह देखिए हमको संयुक्त परिवार अच्छा लगता है जो बड़ा परिवार रहे क्योंकि जब कोई दुख या कोई परेशानी आता है परिवार अगर साथ खड़े रहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम खाना बनाते हैं तो अपने बेटे से अपनी ननद से कुछ अच्छी अच्छी बातें करें जैसे परिवार के बारे में और खाना भी बनाते रहें तो ऐसे हमको महसूस नहीं होता है हम कितने टाइम खाना बनाए और कितने टाइम किचन में रहें अपने परिवार के बारे मे कोई अच्छी अच्छी बातें करते रहें जिससे उन लोगों को भी कोई किसी चीज़ का ज्ञान मिले और ऐसी बातें न करें जो सुनने में भी अच्छा न लगे अच्छी अच्छी बातें करते रहें